मेरे स्हाबै कन्नै ते इत्थै रियासी बिच कोई थिएटर निं ऐ कटरै बिच है ते जम्मू बिच ते बड़े सारे न सर में किश पैह्लें गै गेआ हा मूवी दिक्खने ई मतलब नमीं नमीं फिल्म आई ही गदर टू ते जागतें जागत आखन लगे कि जाना दोस्त मेरे आखन लगे जाना में आखेआ चलो कराओ टिक्टां ते चलचै ते मूवी शैल ही बिच बिच इमोशनल सीन हे मतलब बंदा दुखी होई जंदा में ओह्दे च इक सीन हा मतलब कि प्यो कोला जागत दूर होई जंदा भी ओह थोह्ड़ा दुखी होई जंदा ते इ'यां गै मतलब बिच इमोशनल करने आह्ला हा बिच एह् हा कि मतलब हास्सै आह्ले सीन हे मतलब कि बड़े सारे हास्से आह्ले होए उस च मतलब मिगी दोस्तें कन्नै बी जाना स्हेई लगदा कि दोस्त होंदे ओह् मतलब साढ़ी जिंदगी इक बड़ा शैल हिस्सा होंदे इक पार्ट होंदे साढ़ी जिंदगी दा ते में मतलब जैदा मतलब कि दोस्तें कन्नै जाना ई पसंद करना ते घरै आह्लें कन्नै ते मतलब जाई निं सकदा बंदा मतलब जाई सकदा पर में कदें गेआ निं दोस्तें कन्नै गेआ इक दो बार पर मिगी बड़ा गै शैल लग्गेआ असें मूवी इंजाय कीता खाद्धा पीता इक मतलब होंदा कि बड़े दिनें बाद किश दोस्त होंदे कि मतलब थोह्ड़े दूर रौंह्दे ओह् बड़े दिनें बाद लभदे बंदा मतलब अंदरूं खुश होई जंदा मतलब कि हां चलो मेरे दोस्त लब्भे मतलब बंदा फिर जिन्ना बी दुखी होऐ ओह् कोई फर्क निं पौंदा कि किन्ना दुखी ऐ भी बी मतलब दोस्तें ई दिक्खियै बंदा खुश होई जंदा ते मेरा बी इ'यै स्हाब ऐ मतलब में जिन्ना बी दुखी होआं ओह् कोई मैटर निं करदा जिसलै मेरे दोस्त होन मेरे कोल में मतलब अपने आप दिलै बिच खुशी होई जंदी ते बस मतलब कि फिल्मां मिगी इन्नी जैदा पसंद निं हैन में दिखदा ते निं ऐ पर दोस्तें कन्नै गेआ भी में मतलब दोस्तें मन्ननी बी पौंदी कुसै बेल्लै कुसै बेल्लै मतलब जो चीज नेईं बी करनी होऐ ओह् बी करनी पौंदी ते मिगी मतलब बड़ा गै शैल लग्गेआ मूवी शूवी दिक्खियै ते इक होंदा कि मतलब मेल जोल होई गेआ दोस्तें बिच ते बैसे ते थिएटर फेमस बड़े न इत्थै जम्मू बिच फिर बी अस गे हे अपसरा थिएटर बिच उत्थै दिक्खी ही मूवी शूवी दिक्खी ही बड़ा गै मजा लुट्टेआ असें ते इयां बी में मतलब कि अस होस्टल बिच रेह्दे ते दोस्तें कन्नै मिलना मुलना घट्ट गै होंदा ते चलो मूवी दे ब्हान्ने मिली गे ते मिगी बड़ा गै शैल लग्गेआ में अपने दोस्तें कन्नै मिलेआ ते में एह् चाह्न्नां कि मतलब कि इ'यां गै मतलब कि म्हीने दा इक एह् इ'यां मतलब मिलन होना चाहिदा कि कुतै जाना असें इक जगह् स्पैसिफिक जगह् उप्पर जाना उत्थै असें मिलना जि'यां मूवी दिक्खना होई गेआ जां मतलब कोई होर होई गेआ पिकनिक शिकनिक गे ते कुतै खेत खूत बिच गे ते मतलब अग्गें पिच्छें एह् मतलब कि एह्दे कन्नै होंदा मतलब कि बंदा मतलब कि ठीक रौंह्दा और मतलब बाह्र दा थोह्ड़ा म्हौल होंदा ओह्दे बिच बंदा मतलब बाह्र दा म्हौल बी उसी पता चलदा केह् चलै दा बाह्र केईं लोक होंदे मतलब कि अंदर गै रौंह्दे घर रौंह्दे बाह्र जंदे निं मतलब कि अपने एरिये बिच गै रौंह्दे ते मतलब ओह्दे कन्नै मतलब बंदा इ'यां घुटियै रेही जंदा पर ओह् चीज नेईं होनी चाहिदी मतलब बाह्र घूमना चाहिदा चक्कर शक्कर लाना चाहिदा मतलब ओपन होना चाहिदा बंदे ई मतलब बाह् बूह्र पता चलै केह् चलै दा ते पर मतलब मी इक म्हीनै दा इक चक्कर बाह्र दा होना गै चाहिदा मतलब बाह्र होंदा कि फार्न फूर्न निं मतलब इ'यां कश कोल कुतै होना चाहिदा ते में इ'यै आखा ना कि मूवी दिक्खनी चाहिदी पर मिगी इ'यां मतलब ओह् निं ऐ इंटरैस्ट निं ऐ मूवी शूवी बिच ते बस में जिन्ना आखना चांह्दा हा ते उन्ना में तुसें ई सनाई ओड़ेआ